बीडियो कॉल करै छै बिडियो कॉल से नहि होइ छै तऽ एडियो कॉल करै छै एडियो कॉल सऽ बात होइ छै एडियो कॉल सऽ बात हो जाइ छै तब अँ मैसेज करै छै मैसेज सऽ बहुत तरह तरह बात हय छै मैसेज कइर के ऑनलाइन बात हय छै ऑनलाइन सऽ बात करै छै ओहो सब मनोरंजन नै होय छै तऽ मैसेज करै लागै छै मैसेज करते करते सब किछु करै छै तब वीडियो कॉल वीडियो कॉल मैसेज बहुत तरहके बात होइ छै मैसेज सऽ ओहो सऽ नहि होइ छै तऽ वीडियो उडियो सब देखै लागै छै वीडियो देखना छै मनोरंजन भए जाइ छै टाइम पास होइ छै मोबाइल सऽ बच्चा सब पढ़ाइ लिखाइ करै छै आइकाल्हिके न्यूज आर देखै छै मैसेज कहाँ की भेलै न्यूजमे सबकिछु देखै छै बच्चा सब आइकाल्हि सब किछु आइकाल्हि मोबाइल सऽ सीख रहल छै मोबाइल सऽ बहुत तरह तरहके जानकारी करना आइकाल्हि सबकिछु मोबाइल सऽ भए रहल छै बहुत तरह से एकरा ओकरा से फोन करना वीडियो कॉल करना वीडियो कॉल सऽ नहि होइ छै तऽ एडियो कॉल होइ छै पहिले चिट्ठी से लोकके बात चलै रहै चिट्ठी भेजै रहै चिट्ठी से आब मोबाइल भेलै मोबाइल से पता चलै छै कते कते कोन बात भेलै कते छै आदमी कते छै पहिले पता नहि चलै रहै कोनो बातके आब सब पता मोबाइल से देख लै छै तुरत कतए छै आदमी कतए की कऽ रहल छै नहि कऽ रहल छै सबकिछु मोबाइल से देख लै छै आइकाल्हि सबकिछुके मोबाइल सुविधा दऽ देलकैया मोबाइलमे आइकाल्हि नया नया तऽ बहुत तरहके दर्शन दऽ देलकैया देखयके लिए